हेलो अहाँ फ्लिपकार्टसँ बोलै छी हम अपन ऑडर रद्द करैके चाहै छी हम वहाँ उपलब्ध नहि रहब जाहि खातिर हम ऑडर रद्द करैके चाहै छी धन्यवाद